हाँ मेरी पसंदीदा किताब परीक्षा धाम एम पी जी के है जिनके राइटर हैं मिस्टर प्रवीन कुमार साहू उन्होंने ये किताब इतने सभ्य तरीके से इतनी क्या बोले जाए इतनी गहराई में बनाई है इसे मैंने पढ़ा है एम पी जी के मैंने इससे पहले बहुत सी पब्लिकेशन की बुक पढ़ीं पर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई तो परीक्षा धाम परीक्षा धाम में क्या है एक तो उन्होंने एक एक चीज़ बकायदा ग्राफ़ बना बना के बताया है जिससे कि बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है प्रक्टक प्रैक्टिक प्रैक्टिकली हर चीज़ उनने बहुत सही रूप से और छोटे रूप से समझाया है कोई रटने वाली चीज़ नहीं है उसमें बस एक बार पढ़ो और आपको ऑटोमैटिक समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर है इसलिए मेरे को तो परीक्षा धाम पब्लिकेशन बहुत पसंद आया और मैं सभी को सलाह देता हूँ कि यदि तैयारी करना है तो परीक्षा परीक्षा धाम पब्लिकेशन से ही करें